जी हाँ मैं अपने घर में खाना पकाने में एल पी जी सिलेंडर का उपयोग करती हूँ और मैं कई सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि जब मैं एल पी जी सिलेंडर पर अपना खाना पकाती हूँ तो मैं कई सुरक्षाओं का ध्यान रखती हूँ जैसे कि जब एल पी जी का इस्तेमाल कर रही होती हूँ मैं तो ये चीज मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे रसोई घर में थोड़ा सी खुली जगह हो जैसे कि मेरे खिड़की और दरवाजे खुले हों ताकि अगर गैस की बदबू आए या फिर कोई और अन्य वायु गत पदार्थ आए तो बाहर निकाल जा सके और जब मैं गैस चूल्हे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं स्विच ऑफ कर दूँ मतलब की चूल्हा बंद कर दूँ और इसके अलावा जब गैस चूल्हे का उपयोग कर रही होती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि काम करने के स्थान पर सुरक्षित हो और बच्चे और पालतू जानवर उससे दूर रहें ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो सके और इसके अलावा बिना बच्चों को समझाए और उनके पास में जाने ना दें मतलब मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं बच्चों को गैस चूल्हे के पास में ना आने दूँ या फिर उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें की ऑन कैसे चालू कैसे करते हैं बंद कैसे करते हैं ये चीज मैं उन्हें सिखा सकूँ ठीक है और मैं उनको अनुमति भी नहीं देती कि वो गैस सिलेंडर के पास में आएँ और गैस चूल्हे के बगीचे या अन्य चीज़ें जो सूखी वाली होती हैं हम उन चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ कि अगर गलती से कभी आग लग जाए तो मैं गैस चूल्हे को कैसे बंद कर सकती हूँ कैसे गैस आग को ठंडा कर सकती हूँ मैं वो चीज का भी ध्यान रखती हूँ और साथ ही मैं जब मैं गैस का प्रयोग नहीं कर रही होती हूँ तो मैं गैस रेगुलेटर से और बटन से दोनों तरीके से बंद कर देती हूँ